हँ शादी बिआहके हमरा फूल नहि छै सब रङ्गके अपने जे हम कहने रहियै फूल शादी शादी ला लेबै शादी ला शादी बला लेबै सब रङ्ग हँ सब रङ्गके हमरा फूल होइके चाही हँ गेंदा अड़हुल चमेली चम्पा सब रङ्गके जतेक रङ्गके होइके चाही सब देबै बढ़िआँ लगए लगनमे हँ हँ हँ बढ़िआँ बढ़िआँ फूल बढ़िआँ बढ़िआँ सब रङ्ग देबै

हँ ओ ने गेट पर बढ़िआँ लगए शोभए बढ़िआँसँ हँ ओहन ओहन फूल देबै हँ ओहन ओहन देबै आ कतऽ दोकान देने छियै अपने फूलके हँ बढ़िआँ दोकान हँ तऽ बढ़िआँ बढ़िआँ हँ तऽ बढ़िआँ बढ़िआँ फूल रखबै जे भी देखैमे जे चीज बढ़िआँ लगए शोभए जहाँ सजबए वहाँ शोभए एकदम खूब सुंदर लगए हँ सब रङ्गके रखबै दश रङ्गके दश बीस रङ्गके हँ दश बीस रङ्गके हँ दश बीस रङ्गके हँ सब रङ्गके फूल रखबै हँ जेकी शोभए

हँ हँ आर जे पैसा लगतै से लगैबै हँ हँ भेलै ने आरो सब ठीक छै ने हँ बढ़िएँ रङ्गके हँ सब रङ्गके बढ़िआँ रङ्गके कोन रङ्गके कहलियै नहि सब रङ्गके फूलके बिषयके हँ दाम नहि कहलियै सब फूलके एक्कोगोके हँ हँ हँ है बढ़िआँ बढ़िआँ बढ़िआँ बढ़िआँ फूल देबै गेंदे रहै छै दश रङ्गके गेंदे रङ्गके रहै छै रङ्ग रङ्गके हँ हँ